भारतीय शिक्षा का सिस्टम बहुत ही ख़राब है जिससे आज कल बेरोज़गारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है छात्रों को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है दिन प्रतिदिन एक नई समस्या उभरती जा रही है जो बच्चे पढ़ लिख के निकल रहे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है और वो उनकी सही वैल्यू का मूल्य नहीं मिल पा रहा है जिससे वो अपनी शिक्षा का कहीं उपयोग कर सकें और दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ती जा रही है औ कहीं ना कहीं हमारे देश को एक अंदर से खोखला करती जा रही है और शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं ध्वस्त कर देगी और सभी को इस बारे में सोचना चहिए जो शिक्षित वर्ग हैं उनको भी और जो नहीं हैं उनको भी क्योंकि हम अपने बच्चों को या छात्रों को इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे वो एक अपने मुक़ाम पर पहुँच सकते हैं और अपना जीवन सही तरीक़े से जी सकते हैं शिक्षा को सुधार करने के लिए बहुत सी चीज़ों को लागू करना चाहिए और अपने इन में सुधार करना चाहिए जिससे सभी मुद्दों को आसानी से सुलझाया जा सके भारतीय शिक्षा को हम लोग शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन किस ओर जा रहे हैं इसका हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं है और दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है इस समस्या को आप को सुधारना होगा और सभी को इस पर काम करना होगा जिससे सुधर सके और भारतीय शिक्षा की कमियों को भी हम को देखना होगा और इस में बहुत सी चीज़ें हैं जिसको सुधार कर के हम अपने आप में और शिक्षा में भी जगत में अच्छा काम कर सकते हैं जिससे सभी को फ़ायदा होगा और हमारे देश के साथ साथ गाँव को और उन परिवारों को भी होगा जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को इतना पैसा लगा के शिक्षित कर रहे हैं उनको भी उम्मीद है कि कल हमारे बच्चे बड़े होंगे और हम को ख़ुशियाँ देंगे और हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे हमारी अपेक्षाएं पूरी करेंगे और यही हर माँ बाप की उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे कल कहीं अच्छे से सफल हों और जिससे उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं हो और अपना काम वो स्वयं कर सकें धन्यवाद